हींअर चारि महीना अॻु ई सूरज जे लालभाई स्टेडियम में मैच वियो तंहिंखां मतिलबु कि ज़बरद्स्त वियो सूरत आहे त सूरत न सम्झो आजू बाजू मां नवसारी थियो बारडोली थियो ईअं सम्झो कई आजू बाजो जे विस्तार जा माण्हू हुते क्रिकेट ॾिसण आहिया हुआ अने सम्झो ॿाहिरि खां जेकी बि पब्लिक आयल हुई उन खे लाइव ॾिसण लाइ मतिलबु सम्झो की ॿ थी टे हज़ार माण्हू आयल हुआ बराबरि अने सम्झो की हर ॿ साल टे साल हिन स्टेडियम में मैच लॻंदो ई आहे त असां बि ॾिसण वेंदा आहियूं अने अहमदाबाद में पंहिंजो नवरंगपुरा ऐं उते बि मतिलबु जाम परे आहे त हुते बि सम्झो कि किथे किथे खां पब्लिक अगरि वेंदी वेंदी आहे जाम पब्लिक वेंदी आहे उते बि सम्झो अंतर्राष्ट्रीय मस्त कार्यक्रम केॾी केॾी महिल जाम मस्तु एडजस्टमेंट हूंदा आहिनि हिननि जा अने तंहिंखा पोइ वल्लभ भाई स्टेडियम आहे